سینٹرل دہلی میں جو مقامی کاروبار اور کاروبار اور صنعتیں ہیں وہ کافی زیادہ ہیں جیسے کہ ٹائر انڈر ٹائر انڈسٹری ہو گئی اسٹیل انڈسٹری ہو گئی ٹیلی کمیونیکیشن ہو گئے ہوٹل ہو گئے اگر میں ٹائر انڈسٹریز کی بات کروں تو پہلے ایک چھوٹی سی مارکیٹ ہُوا کرتی تھی جہاں پر بہت سارے لوگ بہت ساری شاپنگ وہیں سے ہی کیا کرتے تھے ٹائروں کے اِس کے علاوہ ہمارے قریب میں ہی ایک ڈپٹی گنج مارکیٹ ہے جو کہ پوری اسٹیل کی اور سلور کی مارکیٹ ہے وہاں پر برتنوں کا بہت زیادہ وہ ہوتا ہے مطلب ہول سل کے برتن سب وہیں سے ملتے ہیں وہ بھی کافی ٹائم کے ساتھ ساتھ چینج ہوئی اور ترقی کری اور کافی سارے اُس کے اندر

چیلنج فیس کرنے کے بعد میں وہ آج اُس کا اسٹبلش ہے اِس کے علاوہ اگر میں بات کروں آپ سے ہوٹلس وغیرہ کی تو یہاں پہ جو ہوٹلس ہیں وہ بہت زیادہ فیمس ہیں اور بہت زیادہ چلتے ہیں اور ہوٹل سے بھی کافی زیادہ آمدنی ہوئی ہے کافی پرانی صنعتیں ہیں کاروبار میں بھی اِن سے بہت زیادہ پیسہ آتا ہے کیونکہ لوگوں کو نئی نئی جگہوں پہ جانے کا اور نئی نئی چیزیں کھانے کا کافی شوق ہوتا ہے اور وہ نئے نئے ٹیسٹ ہمیشہ ٹرائی کرتے رہتے ہیں اِس کے علاوہ اِن کے ایسا نہیں ہے کہ اِنہوں نے ایک دم سے ہی اب اپنا سب کچھ اسٹبلش کرلیا وقت کے ساتھ ساتھ اِنہیں بہت سارے چیلنج پیش آئے تبھی اُس کے بعد میں اُن کو ترقی ملی اُنہوں نے نئے نئے نئے نئے جو آ امپلائز ہیں وہ ہائر کئے اُس کے بعد میں اُن سے کام کرنا سکھایا اُن کو اور پھر اُن سے اپنے طریقے سے کام لیا اور اُس کے بعد میں یہ لوگ بہت زیادہ اسٹبلش ہوگئے اب اور اِن کی جو برانچیز الگ الگ جگہوں پر کُھل رہی ہیں ہوٹلس میں جیسے میں بات کروں ہمارے مقام میں مقامی کھانے کے ہوٹل میں ہی ہے النسیم شورما رول اُس کا ایک جو آؤٹ لیٹ ہے وہ ہمارے گھر کے پاس ہی ہے اور دوسرا ایک لکشمی نگر میں اُنہوں نے نیا آؤٹ لیٹ کھولا تو وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کر رہے ہیں